मोबायल फोनाचे फायदे आनी वायटपण आसात पयलीं सकारात्मक आंगाचेर भासाभास करया आमच्या मोबायल फोनाक लागून इश्ट आनी कुटुंबा कडेन सोपें संवाद सादपाक मेळटा आमच्या फोना वरवीं आमच्या इंटरनेटाचो वापर करून नवी नव्या गजालीचो सोद घेवंक शकता तांकां नकाशांची आमकां आमचो मार्ग सोदून काडप सोपें जाता आनी तांचे कडेन फोटो लेगीत काडूंक मेळटा पूण तातूंत कांय वायटपण गूण आसात कांय व्यक्तीनी फोनाचो चड वापर समस्या निर्माण करपाक शकता ताका लागून दोळ्यांत दुखां येवपा येवपा लागता वा न्हीद येवपाक लागता ते भायर फोन चड वापरल्यार गाडी चलोवतना वा चलयतना आमचे लक्ष वचूंक शकता जे धोक्याचें आसा मोबायल फोनाचे गैर सयज म्हणपाक गेल्यार एक म्हणटा ती भलायकेचे प्रस्न मोबायल फोनाचो चडसो वापर रेडिओ फिक्सिंग किरणोस्तगाक सतत संपर्पाक येवपाक लागून जावपी संदर्भ दीर्घ काळ भलायकीच्या धोक्याक तशेंच मान आनी फाटीक दुखप अश्या शारिरीक भलायकीच्या समस्या कडेन संबंदीत आसा सायबर गुंडगिरी सेल्फोन लोकांक ऑनलायन त्रास दिवपाक धमकावपाक वा हानिकारक म्हायती प्रसार करपाक एक मंच मेळटा जाका लागून बळी पडपी लोकांची मानसीक भलायकी गंभीर धोक्यान पडटा तिसरें म्हटल्यार रस्त्याचे अपघात गाडी चलोवतना सेलफोन वापरल्यार विचलित वाहन चलोपाचो आनी येरादारी अपघाताचो धोको वाडटा जाका लागून पायतणां आनी वाहन चालक हाची सुरक्षीक काय धोक्यांत पडटा चवथो म्हणटा तो आवाज आनी अडचणी एम मोबायल फोन वापरल्यार भौतीक सुवातेचेर आवाज प्रदुशणां जावंक शकता जाका सागून हेरांची शांतताय आनी अस्वस्थताय खंडीक जावंक शकता हातून मोट्यान फोन संबद अदी सुचोवणी आवाज आनी हेर मोबायल फोन संबंदीत व्यक्ते आसपाची आसता पांचवी म्हळ्यार व्यसन आनी विक्षेप सेल्फोनाचे व्यसन चड वापराक लागून जावं येता जाका लागून लोकांक सहज विश्लीत जाता उत्पादका आनी उणी जाता आनी व्यक्तीगत सामाजीक संप्न उणो जाता निध्येचे विकार सॅलफोनांतल्यान भायर सरपी निळ्या उजवाडाक लागून तांचो चड काळ वापरल्यार खास करून निदेच्या वेळार न्हीद चक्रांत आडमेळी येवंक शकतात मेला टोनिनाची निर्मिती इवाडूंक शकता आनी न्ही येवप आनी हेर न्ही दिवपाचे समस्या वाडूंक शकता आयकुपाचे प्रस्न हेडफोन वा फोन संवादांतल्यान चड काळ चड डेसिबल पातळीचो संप संपर्क आयल्यार आयकुपाचो प्रस्न जशे की आयकुपाचे क्षमतायेचे लुकसाण वा दुर्बलताय निर्माण जावंक शकता आनी श्रवणंत्राचे भलायकेक गंभीर धोको निर्माण जावंक शकता नदर समस्या डिजीटल डोळ्यांचो ताण जाका लागून दोळे सुके तकली दुखप नदरेक त्रास जावप अशी लक्षणां दिसून येता ती चड सेल्फी सॅल्फोन स्क्रीन वापरल्यार आनीक वाडूं येता हेच स्थितीक लागून निर्माणे दीर्घळ दृश्य समस्या निर्माण जावंक शकता गु्तकाय आनी सुरक्षा दोखी वैक्तीक डेटा हॅकींग अनधिकृत प्रवेश आनी दुरुपयोगाक असुरक्षीत आशिल्ल्यान मोबायल फोन वापरताना व्यक्तीक आनी संगटणाक धोको आसता जाका लागून गुप्तकायेन उलंगण आनी सुरक्षा धोक्याचो हुस्को निर्माण जाला वेळ वाया घालप सोशल मिडियाचे अशेंच अशे ब्रावज करप वा खेळ खेळप सुपय अनुस्पादक उद्देशां खातीर मोबायल फोन चड वापरप वैयतीक आनी वेवसायीक दोनीय बंदान आडमेडी वाडपी हाडपी वड वेळ वाडोवपाक जाणून कारण जावंक शकता